پرائم منسٹر نریندر مودی چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ ڈیفین منسٹر راجناتھ سنگھ کوون ممبر آف پارلیامنٹ اسد الدین اویسی پرسیڈینٹ دروپتی مرمر